आमी गोंया पुरतो जर विचार करीत जाल्या येरादारी किंवा ट्रान्स्पोर्ट आनी तेच्या बद्दलचे पर्याय जे कितें आसा किंवां आमचो ट्रान्स्पोर्ट जो आसा तो सुदारपा खातीर बरोतश्यो गजाली आमी करूंक शकतात सगळ्यान पयली गजाल आसा ती म्हणजे आमकां खबर आसा की गोवा सरकार किंवां गोवा सरकार आपल्या पयशांतल्यान कदंबा ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशन हें एक कॉर्पोरेशन जें आसा तें चलयता आनी हितुंतल्यान आमकां गोंयच्या प्रत्येक भागान ह्यो बशी येता वयता आनी लोकांक तेचो खूब आधार जाता सो सगळ्यांत पयलीं म्हाका अशें दिसता की आमी जर कोविडा नंतरचें नंतरचो काळ समज जर पळयत जाल्यार प्रायवेट बसकार किंवां जांच्यो प्रायवेट बशी आशिल्ल्यो अश्यो बऱ्योचश्यो बशी ज्यो आसा त्यो आतां बंद पडिल्ल्यो आसात माय तेका कारणांय बी खूब आसा पॅसेंजर जायना किंवा कोविडाच्या काळान जवळ जवळ दोन अडेज वर्सां सगळो ट्रान्स्पोर्ट बंद आशिल्लो जश्यो पयलीं गर्दी बशीनी जाताली किंवां जशें लोक पयलीं रावताले किंवां जशे लोक पयलीं बशींतल्यान ये जा करता वय करताले तशें कोविडाच्या टायमार करपाक मेळनाशिल्लें कारण सोशल डिस्टन्सींग इंपोर्टण्ट आशिल्लें आनी बाकी सगळ्यो गॉवरमँटाचे रुल्स एन रॅगुलेशन्स जे नॉर्म्स जे कितें आशिल्ले ते सगळ्यांक पाळचे पडटाले सो तेका लागोन प्रायवेट बशी ज्यो आसा त्यो बरेतश्यो बशी ज्यो आसा त्यो बंद पडल्या तेका लागोन म्हाका अशें दिसता की ट्रान्स्पोर्ट किंवां तेच्या खातीर पर्याय जे कितें आसा ते सुदारपा खातीर एक म्हणजे गॉवरमँटान कदंबा बशी ज्यो आसा त्यो अशाय भागांनी सुरू करपाक जाय की ज्या जाग्यार ते आतां ज् चालू ना किंवां ज्यो आशिल् त्यो बंद पडलेल्यो आसात कारण आमी नेत्रावळी आसत सांगें आसत अशें जर गोंयचे भाग पळयले किंवां वाळपय आसत अशें भाग समज जर पळयले जाल्या बरेतशे लोक हे आजुनीय बी शहरा पासून खूब लांब रावतात आनी तेंचे कडेन आपली गाडी किंवां आपल्या आपूण जावन ट्रान्स्पोर्ट तेंचे कडेन फॅसिलिटी ज्यो आसात ते खूब कमी लोकां कडेन आसात आमी जर काणकोणा सारकी सुद्दां जर भाग जर पळयत जाल् थंय सुद्दां लोकांक म्हाका दिसता अशें तें ना की एक प्रत्येका कडेन गाडी आसा अशें कोणाय अशें अशें ना तेचे खातीर सगळ्यात बरी उपाय किंवा बोरो उपाय आमचे कडेन आसा तो म्हणजे ज्यो गॉवरमँटाच्यो ज्यो बशी आसा कदंबा ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ज्यो बशी आसा त्यो अशा दुर्गम भागांतल्यान सुद्दां चालू करपा जाय जाल्या म्हाका अशें दिसता की लोकांक य येवपा वचपाक जे कितें त्रास जातात किंवां तेंकां ज्यो कितें समस्या तेंच्यो आसा योप यो वचपा कर करपा खातीर त्यो बऱ्याच प्रमाणांत कमी जातल्यो